हिकु दफ़ो मुखे मुंहिंजे ऑफिस में हिकिड़ो कमु सौपियो वियो हुओ उन में मूंसां गॾु मुंहिंजे ऑफिस में कमु कंदड़ु हिकु छोकिरी बि गॾु हुईं जंहिंजो सुभाउ मूंखे सफ़ा न वणंदो हुआ छो करे उहा कमु घटि कंदी आहे ऐं ॻाल्हाईंदी जाम आहे ऐं माण्हुनि जी बुराइयूं जाम कंदी आहे तंहिंजे करे मूंखे हुन सा कमु करण में कोई दिलचस्पी न हुई त जेको कमु असांखे सौपियो वियो हुन में बि उहा वीघू पई कढे हिन जे लाइ मां हिकड़ी सुठी ॻाल्हि सोची जीअं त मुंहिंजो कम थिए ऐं कमु तकिड़ो थिए ऐं हिन सां बि मुंहिंजो तकड़ो निपटजी वञे तंहिंजे करे मां हिकु पटे वारे खे जेको ऑफिस में कमु कंदो आहे हुन खे मां चयो जेॾी महिल असां कमु भई शुरू कयूं त तू अची चइजे त सर तव्हांखे नियापो मोकिलियो आहे जे तव्हां अजु इहो कमु अॼु हिकु ॾींहं में पंज बजे ताईं पूरो कंदव त अॼ जी पघारु डबल मिलंदव बसि मां इहा चयोमांसि हीअं कूड़ु अची ॻाल्हाइजे बाक़ी मां सभांले वेंदमि ऐं हीअ मां पंहिंजे सर खें चई चुको हुअमि पंहिंजे ऑफिस में ॿुधाए चुको हुअमि त इहा ॻाल्हि हुन अची हिते चईं ऐं असां हुन ॻाल्हाई घटि हुन ॾींहुं ऐं कमु कयईं ऐं मुंहिंजो कम बि थी वियो ऐं हुन सां पीछो बि छुटजी वियो ऐं मुंहिंजो कम बि पूरो थियो टाइम खां पहिरियों ऐं मूंखे शाबासी बि मिली ऐं मुंहिंजे ऑफिस जे सर ऐं मैडम बि मुंहिंजो साथ ॾिनो